میں نے آن لائن ایک پروڈکٹ منگوایا تھا پلاس جب میں نے اس کا آن لائن فوٹو دیکھا تھا آن لائن پہ شاپنگ پلیٹفارم پہ تب تو وہ بہت اچھا تھا دیکھنے میں بہت صحی لگ رہا تھا ورکنگ کنڈیشن میں لگ رہا تھا لیکن جب میں نے اسے اپنے گھر پر بولا منگوایا تب وہ کسی بھی کام کا نہیں تھا وہ مطلب پروپر ٹھیک سے وہ پنچ بھی نہیں ہو پا رہا تھا نہ وہ ٹھیک سے اس میں جو کٹنگ آپشنس تھا اس سے نہ وائرس ٹھیک سے کٹ پا رہے تھے بس وہ دکھانے کے لیے جو فوٹوز وہاں پر دی گئے تھے اس میں اور جو پروڈکٹ ہمارے گھر پر پہنچا ان دونوں میں بہت ہی زیادہ فرق ہے یہ ایک ٹائپ کا اسکیم ٹائپ کا تھا کیونکہ جو ہمیں دکھایا گیا وہ اس بالکل ہی الگ سامان ہمارے یہاں ڈلیورڈ کیا گیا ہے